जय झूलेलाल कलासिक फिल्मुन में जो फिल्म आहिनि क्लासिक जी ऐं मां घणी अहिड़ी फिल्म ॾिठी आहिनि क्लासिक मूवीस में न आहे कुझु कुझु होता है मूवी ऐं मुहबते ऐं शोले ऐं हिन जे अलावा याराना ऐं क्रांतिवीर ऐं हिन जे अलावा बि घणी घणी मूवी आहिनि न जो मां ॾिठी आहिनि जीअं बॉम्बे टू गोआ थी वई हिन मूवियुनि सां ऐं हीअ मिस्टर इंडिया हिन मूवियुनि सां मुंजी ॾाढी यादूं जुड़ियलु आहिनि जीअं कुझु कुझु होता है मुंहिंजी फेवरेट लव स्टोरी मूवी हुई हुन टाइम जी ऐं हिन जे अलावा जो शोले मूवी हुई हुन में गब्बर जंहिंजो डायलॉग आहिनि उहे त ॾाढा ॾाढा ॾाढा ॾाढा सुठा आहिनि ऐं इन जे अलावा जो इन जे अलावा जो मां मूवी ॾिठी आहे जीअं मुहबते मूवी आहे उन में शाहरूख खान ऐं जो एशवर्या राय जी जो एक्टिंग आहे ऐं मूवी में जो सिनैरियो आहे उहो ॾाढो सुठो आहे मिस्टर इंडिया मूवी में कीअं उहो अनिल कपूर बार बार वॉच खां ग़ाइब थो थिए उहो मूवी बि ॾाढी सुठी मूंखे लॻी आहे ऐं हिन जे अलावा क्लासिक मूवीस में मां जहिड़ी मूवी ॾिठी आहे हुन में आहे बॉम्बे टू गोआ बॉम्बे टू गोआ जो ओल्ड वारी मूवी आहे उहो ॾाढी सुठी आहे उन में अमिताभ बच्चन जी जो एक्टिंग आहे उहो थो वदिया आहे ई हिन खे अलावा जो महमूद जी एक्टिंग आहे उहो त बैस्ट एक्टिंग आहे हुन में माण्हू लाइक हुन मूवीअ में त हसी हसी करे बि पागल थिए थो हिन जे अलावा हुन में जो छा था चवनि मार धाड़ लड़ाई मार पीट बि आहे हुन सां गॾु गॾु कॉमेडी बि आहे हुन सां गॾु गॾु इंजॉयमेंट बि आहे त उहा मूवी में मूंखे फुली ब्लॉकबस्टर मूवी लॻे थी ऐं उहा मुंहिंजी फेवरेट मूवी बि आहे इन जे अलावा बि क्लासिक मूवीज़ बि घणियूं आहिनि जो मां ॾिठी आहिनि ऐं जीअं कर्मा मूवी ॾिठी आहे हिन जे अलावा बि लाइक याराना है दोस्ताना है अहिड़ी मूवी बि मां ॾिठियूं आहिनि अब राजेश खन्ना जी बि हिकु मूवी आहे उहो हुन जो नालो मूंखे यादि नथो अचे बट उहा मूवी बि ॾाढी सुठी आहे जिन में हाथी ऐं राजेश खन्ना जो प्यार जो है उहो हुन में हुन मूवी में आहे हुन जो नालो मूंखे यादि नथो अचे पर उहा मूवी बि ॾाढी ॾाढी सुठी कहिड़ा फिल्म आहे ऐं हिन जे अलावा हाणे मां मूवी ॾिसण लाइ सोचा पई की मां कहिड़ी मूवी ॾिसां त आहे तव्हां खां मां गुज़ारिश थी कयां त तव्हां मूंखे कहिड़ी मूवी मां ॾिठा हुन जे लाइ मूंखे गाइड कयो ऐं मूंखे मुंहिंजी जो अनिष्ता आहे उन खे निषिता ते पहुचायो